यार मां न कल्ह मां हिक जीन्स पेन्ट वठी आयो हुअसि पर पाइण खां पोइ साइज़ थोरी सोढ़ी लॻी ऐं रंग बि झको थी वियो ऐं कपिड़ो थोरो सुसी वियो ऐं तकिड़ो फाटी बि पेई मूंखे त माहंगी पइजी वेई कपिड़ो खोड़ो हुअण जे करे मुंहिंजे टंगुनि ते निशान थी विया मतलबु मज़ो न आहियो यारु